मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा व्यंजन चिकेन है जिसे मैं हमेशा बनाकर खाता रहता हूँ इसे बहुत सारे मसालों से बनाया जाता है जिससे कि यह बहुत अच्छा स्वादिष्ट टेस्ट आता हेगा एक बाउल में कच्चे चिकेन के पीस लें और इसमें नमक लाल मिर्च पाउडर अदरक लेहसुन का पेस्ट और नींबू का रस डालें पंद्रह से बीस मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखें अब इसमें नमक डालें इसके बाद नमक अदरक लेहसुन का पेस्ट लाल मिर्च पाउडर गर्म मसाला कसूरी मेथी सरसों का तेल आदि मेरिनेट चिकन को ओवन में तीस मिनट के लिए रखें तीन चौथाई तक पकने के लिए रोस्ट करें एक पैन में दो छोटे चम्मच तेल के साथ मक्खन गर्म करें इसमें लौंग दाल चिनी इस्टिक जावित्री इलाइची डालें इसे भूनने के बाद टमाटर लेहसून और अदरक डालें इसे अच्छे से मिला लें और इसे अच्छी तरह पीस लें एक दूसरे पैन में दो टेबल इस्पुन मक्खन डालें इसमें अदरक और लेहसून का पेस्ट डालें अब इसमें टमैटो प्यूरी भी डालें अब लाल मिर्च पाउडर कसूरी मेथी शहद और रोस्ट किए हुए चिकेन को पीसों को डालें और धीमी आंच पर पकाएं इसमें हरी मिर्च इलाईची पाउडर और क्रीम डालकर अच्छे से मिक्स करें इस क्रीम को डालकर सर्व करें बटर चिकेन को सर्व करते समय आपको यह ध्यान रखना क्रीम और हरी मिर्च की गारनिसिंग होनी चाहिए बटर चिकेन के भेजिटेरियन बर्जन के लिए आप इसमें चिकेन कि जगह पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे पाँच से छः घंटे तक मेरिनेट करना जरूरी होता है अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहते हैं तो हेल्दी खाना खाएं और जानकारी दें जो बटर चिकेन सेहत के लिए अच्छा भी होता है जिससे हमें प्रोटीन मिलते है फाइबर मिलते कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं इसलिए बटर चिकेन हमेशा बनाएं और खाएं